मिगी इन्ना ऐक्सपीरियंस ते नेईं ऐ मते बंदे आस्तै रुट्टी बनाने दा जेल्लै बी इयां कुछ केह् होंदा ते मेरा मम्मी एह् ओह् बनाई ओड़दी ऐ ते कदें कदें में मम्मी दी मदद बी करी करी ओड़नी हा ते मी थोह्ड़ा पता चली जंदा पर जते मिगी आक्खो कि में बनां ते मिगी मम्मी दी मदद दे बिना ते नेईं करी सकदी आं जियां कोई दस बंदे आस्तै चाह् बनाई ओड़ ते में ते भुल्ली जन्नी हा कि किन्ना दुद्ध पाना किन्नी खंड पानी ते मेरी मम्मी मेरी मदद करदी ऐ मीं नापी तोली दिंदी ऐ इन्ना दुद्ध पाना इन्नी खंड पानी ऐ इन्नी पत्ती पानी ऐ में ते भुल्ली जन्नी हां में अपनी मम्मी दी मदद दे बगैर ते नेईं करी सकदी क्योंकि मिगी इन्ना ऐक्सपीरियंस नेईं ऐ कि मते लोगें आस्तै किन्नी रुट्टी कियां बनाना होंदा ते किन्ना लैना ते किन्ना नेईं लैना मते लोकें आस्तै मिकी नेईं पता एह् ऐ कि रोज घर ज अपने परिवार आस्तै रुट्टी बनानी ओ ते ओह् बंदा बनाई लैंदा ओह् ते गिने चुने चार पंज बंदे होंदे उंदे आस्तै ते पता चली जंदा बंदा ऐस्टीमेट लाई ओड़दा जेल्लै मते बंदे आई जान उंदे आस्तै रुट्टी बनानी पेई ओह्दे बिच्च ते थोह्ड़ी दिक्कत होंदी ऐ ते ओह्दे बिच्च ते असेंगी अपनी मम्मी दी मदद ते लैनी पौंदी ऐ इयां ते नेईं होई सकदा कम्म क्योंकि हल्ली साढ़े कोल इन्ना ऐक्सपीरियंस नेईं ऐ अस बी जेल्लै धीरे धीरे बनाह्गे बनाह्गे फिर असें बी ऐक्सपीरियंस होई जाना सानू बी पता चली जाना कि'यां करना कि'यां किन्ना दुद्ध लैना किन्नी खंड पानी किन्ना नेईं